جی ہیلو جی بتائیے جی جی جی میں سیلس ایگزیکٹو آفیسر تو میں میں میں ہی بول رہا ہوں بتائیے پیشن پرو نہیں آپ آپ آپ کو اگر سوٹیبل ہوگا اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ چاہے تو فائننس کرا لیجیے چاہے کیش میں لے لیجیے کیش میں آپ کو یہ پڑ سکتا ہے مطلب جو پڑے گا ایک لاکھ دس ہزار میں اور فائننس اگر آپ کرائیں گے تو وہ آپ جتنے کم کر مطلب چھ پرسنٹ آپ کو اُس میں انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا آپ دو سال کا کرائیں گے تو جی دو سال کا کرائیں گے تو تھوڑا کم آپ کو ہو جائے گا اور جیسے جیسے آپ سال بڑھائیں گے تین سال چار سال تو آپ کو جیسے ایک لاکھ تیس چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار روپئے آپ کو چار سال میں دینا پڑے گا اور اگر دو سال کا کرائیں گے دو سال کا کرائیں گے جی ایوریج ہماری گاڑی پچپن پچاس پلس اور پچپن پچپن کا ایوریج دیتی ہے ہماری گاڑی جی تو آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کو مطلب کیا سوٹ کرتا ہے کیش یا فائننس ٹھیک ہے کیش پہ ہم نے بتایا ہے ایک لاکھ دس ہزار اور فائننس جو آپ کرائیں گے تو جتنی دو سال کا کرائیں گے تو آپ مطلب کم پیسہ آپ کو پے کرنا پڑے گا کتنے آپ سال بڑھاتے جائیں گے تو آپ کو انٹرسٹ جی وہ آپ کو مُناسب ڈسکاؤنٹ ایز اے سیلس ایگزیکٹو آفیسر میں دے سکتا ہوں آپ کو وہ آپ کو ملے گا ڈونٹ وری ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بھائی